हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे दो तीन हिल इस्टेसन हैं जहाँ पर घूमना पसंद करते हैं पर्यटन स्थल जिसका जैसे कि नाम है एक पचमढ़ी पचमढ़ी देश से विदेश तक के सैलानी और टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमते हैं और हमारे क्षेत्र के भी लोग काफ़ी ज़्यादातर जाते हैं यहाँ और यहाँ से सोहागपुर से पन्द्रह किलोमीटर दूर मढ़ई रिसॉर्ट मढ़ई है वहाँ पे भी हमारे क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं संडे सैटरडे को ज़्यादा पब्लिक जाती है जोकि मढ़ई नाम से है वहाँ पे रिसॉर्ट हैं और वाइड टूरिस्ट सफारी है जिसमें कि वहाँ के वनकर्मी कुछ शुल्क लेकर जिप्सी के द्वारा हमें वाइल्ड में घुमाते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन और कई जंगली जानवर दिखाई देते हैं हमें और मैं तो कई बार गया हूँ दो बार तीन बार जा चुका हूँ तो और वहाँ पे बोटिंग का भी है बोट में भी आप अपना घूम सकते हैं बढ़िया इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं तो सोहागपुर के आस पास ये चीज है ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग सोहागपुर के लोग पचमढ़ी और देनुगा नदी में बोटिंग करते हैं तो अच्छी बात है और पचमढ़ी भी जाते हैं हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जैसे पांडव गुफ़ा हुआ बड़े महादेव हुआ बी फ़ॉल हुआ डल झील हुई तो वहाँ पे भी कई सारे ऑप्सन हैं आपके टूरिस्ट टूरिजम के लिए घूमने के लिए मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपने को यहाँ से वापस जाना चाहिए तो पचमढ़ी एक बहुत ही अच्छी जगे है यहाँ वो तो वल्ड फेमस है लेकिन मढ़ई भी कुछ कम नहीं है मेरे हिसाब से उसमें भी वहाँ जाके भी अच्छा लगता है कहीं आपको कोई भी चीज की प्राॅब्लम नहीं आएगी आपके पास साथ हमेशा फॉरेस्ट के गार्ड रहेंगे आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे जिप्सी में घुमाएँगे खाने की भी व्यवस्था है बोटिंग की भी व्यवस्था है और सिटी ज़्यादा दूर भी नहीं है और अच्छा लगता है बहुत ही शांत जगह है और